आङो आङो सनखौ बावबाय आङो आङो जेब्ला हाबा जाफैनानै आंनि फिसाया सानै जा सानै आ जाखांनानै आरो सासे आ जाहां थानाय टाइममोन आरो ना बिराथ बारहुंखा फैदों बे फैनायाव आङो आंनि न'खौ दंफां सुदधा फिर माबा बाथाम सुदधा गासिबो लांनानै मालायनि बारिआवसो गारैजोबदों बे बारियाव गारैनाय समाव आङो फिसाफोरखौ ब'बाव दोनगोन ब'बाव दोना माखालामगोन माखालामा बे समाव बिफाबो गैयामोन माने बबेयावबा थांदोंमोन आरखि बे थांनाय समावनो हथात बार सुखाया फैनानै आं नि न' खौ लांजोबनानै आं आलाय सिलाय फिसाफोरा आलाय सिलाय जादों आरो बेबादि आलाय सिलाय जेब्ला आङो ससेल' थालांनाय माबा थिं ससे ल' थालांनायावनो जोंओ बिमा फिसा एब्रेनानै था थ' नानै था थ'' खांनायनि उनाव बार हुखा जोबखांनायनि उनावसो आङो बेलेकनि बिहाव बिखुनजोफोरनि न'आव आङो लांनानै फिसा फोरखौ खुनुरुखुम लांनो हादों ओरै बायदि फैदोंमोन साफा लांजोबदों आरो लांनानै मालायनि बारिआवसो गारैदों आंनि न'खौ बाथाम सुदधायैनो लांनानै दा आङो सनखौ आं गोसोआव गैला बिकिनि आं काहानि जादों आरो